हेल्ल' औ ए बगामातिआव बगामातियालाय दा भाराफोरखौलाय जेनेबा बारा लाया ओरैनो माबासो लागोन आरो दुइ हाजारसो लागोनदां दुइ हाजार दुइ हाजार लागोन आङो आं थांब्ला बेलेगा हले बारा लागोन आंबा खम डिमाकुसिया नै बे माबाया बगामातिया डिमाकुसि ओरै सिद्दा थांनांगौ थांनानै ओमफ्राय नावकाटा थांनाय साइडनि ओमफ्राय बेथिं बेकसाइडथिं मोनसे लामा दङ ओमफ्राय बेथिं इसे सोनाब डिमाकुसि फुरा सोनाब थांबाय थानांगौ थांबाय थानानै ओमफ्राय बिथिं सोनाब अ साहा थांनांगौ आरोना साहा दावखोबानो सिद्दा थांबानो बगामाति मोनहैगोन आरो बेयाव नायनो गोनांलाय जेनेबा हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय समायना दैसा गंसे दङ बेनिफ्राय आरो जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसिंसिं बोराय मोनसिंसिं आफाखौ माबाना बानायना दोननाय नायनो गोनां दङ ओमफ्राय बाथौ बाथौ बर'नि सिजौ ओमफ्राय बाथौ माबानानै सिनायथि होनाय दङ आरो बेयाव नायनो गोनां ओमफ्राय बिदिनो आरो समायना दंफां लाइफां ओमफ्राय आरो दकानफोरबो दङ मा जायो मा लोङो दखान दङ ओमफ्राय बायदिसिना फिथाइ सामथायबो फानो खमला बैग्रि बेफोरखौ फानो थांनो हागोन दे खमावनो लांगोन आङो नायनोब्ला आरो जागोन दे लाना थांगोन टिकेट सिस्टेमाथ' बिदि टिकेट लाद्राया लानायालाय ओरैनो नों बिदिनो गारि भाराखौल' गारिखौल' माबानानै हमनानै थांनांगोन आरो ओमफ्राय ओजोंहाय जेबो टिकेट माबा गैया ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि गाखोग्रा माबा दङ बेफोरावबासो नों एक्सट्रा टिकेट दाननानै गाखोजागोन आरो गेलेग्रा बायदिसिना बेफोर बायदिथ' गैया ओमफ्राय आरो गोजौआव माने हाजो बायदिसिना नालाय जायगाया ओमफ्राय बेहाय अ ओमफ्राय माने बेयाव बिरात गोजौ सिरि गाखोनानै नोङो जुदि बुद्धदेबनि माबा नायनोब्ला गोजौआव आरो बुद्धदेबनि माबा मुर्ति बानायना दोननाय दङ आरो अ जागोन दे होनबालाय